हेल' औ नंगौ माबामोन जोंनि बेंथल कलेजआवथ' फरायसाफ्रा जोबोर मोजां मोजाङानो दं फरायगासिनो मोजां मोजां मार्क्स लायो मोजां मोजां रिजाल्ट खालामो मोजां मोजां पास जानानैबो थांनानै मोजां मोजां नाम्बार लानानै मोजां मोजां इउनिभारसिटि फराय हैबाय ओमफ्राय बेनि बेल' नङा गोबां साख्रि मावफिन मावनायानो दङ मावहैबाय बे बेंथल कलेजाव फरायनानै मोजां रिजाल्ट खालामनानै बे कलेजआवनो आरोबाव टिचार जानानै टिचार्स मावफै फिननाया बेवानो दङ मोजां मोजां स्टुडेन्ट ओंखारगासिनो दा फरायफुनाय उन्दै उन्दै गथ'फ्राबो मोजाङानो दं दानि गोदान मुं थिसन फैनायफ्राबो मोजां गोजा मोजां मोजां जोंनिया जोबोर मोजां जोंनि कलेज औ जोंनि कलेजनिफ्राय मोजाङानो गासिबो मोजां बेफोरखौबो खोनानाय बादिब्ला मोजाङानो होनो मोजांखौनो खोनायो मोजाङानो होनदों गासैबो मोजाङानो दावगानाय मानि गासैबो दासान्दि आं मिन्थिनायाव गासिबो मोजाङानो उन्दै उन्दै फरायफुनाय गथ'फ्राबो मोजां मोजां नाम्बार लायो मोजां मोजां पास खालामो मोजां रिजाल्ट लाबोयो मोजां कलेजाव फराय हैयो आरो जोंनि कलेजावबो फरायफैयो मोजां फिथाय मोनो आरो गुबुन कलेजआवबो फरायहैयो मोजाङानो गासिबो

औ दे दे